जीन्स पहनेमे आओर कहीं जाइमे अभी बहुत अच्छा भए रहल छै जीन्स कहीं लोक घुमै फिरै लए जाइ छै तऽ जीन्स पहन लै छै आओर पहनेमे भी अच्छा लागै छै आओर लोक देखै भी छै